शादी विवाह अपने बड़े समारोह में जैसे कि सादी उदी पड़ती है तो सबसे जर सबसे जरूरी क्या चीज़ होती ए पानी आप किसी भी कोई भी चीज़ जिसे कम हो जाए ज़्यादा हो जाए तो और सब चीज़ चल जाती है और सब जो कुछ भी हो सब सब मैनेज हो जाता लेकीन पानी अगर कम हो जाए तो नहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है तो इसलिए शादी विवाह या किसी भी अन्य प्रोग्राम भंडारे में हम लोग पानी की व्यवस्था मतलब अधिक से अधिक जितना जिस हिसाब से लोग हैं उस हिसाब से पानी की व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं क्योंकि पानी सबसे जरूरी चीज़ है और पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है खाना बनाने के लिए पानी चाहिए बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए किसी हर चीज़ के लिए पानी चाहिए कोई भी काम करिए उसमे पानी सबसे पहले चाहिए पानी नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे तो पानी हम लोग जैसे चाहते हैं कि पानी कि व्यवस्था अवेलेब्ल पहले कर लिया जाए पानी की व्यवस्था अबेलेबल अगर पहले हो जाती है तो बाद में दिक्कत नहीं होती है तो बाद में जिसे कि ऐसे कि गाँव लाइट अगर नहीं है समरथेबल से पानी भरना है और पानी इकट्ठा करके नहीं रखे हैं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी बाद में दिक्कत हो जाएगी तो फिर परेशान होना पड़ेगा तो इसलिए शादी विवाह या किसी बी अन्य बड़े प्रोग्राम में जहाँ अधिक से अधिक लोगों कि संख्या हो अधिक से अधिक लोगों का भंडारा हो अधिक से अधिक लोग खाना खाने आंदे हो तो पानी कि व्यवस्था अवेलेबल रहनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कोई भी काम किसी भी चीज़ किसी भी क्षेत्र में पानी के बिना नहीं रह सकते तो पानी कि व्यवस्था करनी बहुत जरूरी होती है तो जैसे कि हम लोग क्या करते है पहले कि अगर जैसे शादी हुआ शादी पड़ा है उसमें भंडारा है भंडारे में अगर एक हज़ार लोग कि एक हजार लोग अरेन्ज करना है पानी उतने लोगो कि व्यवस्था करनी है तो पहले क्या करते हैं कि तीन ठो चार ठो पाँच ठो ड्राम ले लेते हैं बड़ा बड़ा उस पर पानी भर लेते हैं समरथेबल है समरथेबल नहीं है तो नल है चला कर पहले पानी भर लेते हैं फिर जब ड्राम भर लेते हैं उसके बाद उससे क्या होता है कि खाना बनाने के काम में बर्तन धोने के काम में अदर्वाइज और बहुत सारे काम होते हैं जिसमें पानी कि जरूरत पड़ती है तो ड्रम के पानी से कर लेते हैं काम वो सब और उसके बाद शाम में जैसे कि पीने के लिए भी पानी अलग से चाहिए तो बहुत लोग होते है जैसे कि जो नॉर्मल पानी पीते है नल का बहुत लोग होते है जिनको जैसे कि आर ओ का पानी पीते है तो जैसे अपनी अपनी पसंद बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता आर ओ का पानी बहुत लोगों का आर ओ का पानी अच्छा लगता है इसलिए हम लोग जैसे कि हर तरह दोनों तरह कि सुविधा उपलब्ध कर लेते हैं दोनों तरह का व्यवस्था कर लेते हैं आर ओ का पानी मंगा लेते है बाहर से आर ओ प्लांट से आर ओ प्लांट से पानी मंगा लेंगे बीस पच्चीस तीस रुपये बॉटल पानी मिल जाता है तो पच्चीस बॉटल जिस हिसाब से आदमी की जिस हिसाब से आदमी उस हिसाब से पानी कि व्यवस्था कर लेते हैं पच्चीस बॉटल तीस बॉटल पानी मंगा लेते हैं पच्चीस तीस रुपये कि एक बॉटल पड़ती है मंगा लेते है उसको मंगा कर रख लेते है उ जैसे कि शाम में जब मान लोग आते है तो खाना खाते है तो उसके एक साइड कर दिया जाता ए ऊ पीने के लिए सिर्फ उ पानी सिर्फ पीने के लिए यूज करते ए और बाकी जो समरसेबल का पानी होता है नल का पानी होता है वो बाकी सभी अन्य काम में उस पानी से काम करते हैं हम लोग तो इससे क्या होता है कि जैसे कि दोनों तरह का पानी अवलेबल रहना बहुत जरूरी है आर ओ का पानी जो होता है केवल शुद्ध वो शुद्ध पानी होता है तो सिर्फ प्रॉपर पीने के लिए बस हाँ लाते है उसको पीने के काम मे लाते है बस पीना है खाना खाने के बाद लोग पीते है उसको वो पीने के लिए ही होता है और जो ये पानी होता है घर का नल का पानी बहुत सारे काम बड़े बड़े बर्तन होते हैं उसमे तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है बर्तन धोने के लिए बड़े बड़े बर्तनों को तो धोने के लिए बड़े ज़्यादा पानी चाहिए तो पानी कि जरूरत होती है तो इसलिए ड्रम मे भ्यार लेते है पानी जो ड्रम मे पानी भर लेते है तो उस पानी से धीरे धीरे बर्तन धोते हैं अलग से साफ पानी किसी बड़ अच्छे से साफ ड्रम मे भरे हैं तो उससे खाना में डाल देते हैं और खाने में लम सम लम सम पानी की जरूरत होती है तो पानी चाहिए तो इसलिए जो साफ ड्रम होता है उसमें से पानी खाना में हर चीज़ में यूज करते हैं और जो और दो ठो तीन ठो ड्रम होता है बर्तन धोने के लिए हाथ धोने के लिए कोई आ गया जैसे हाथ धोने के लिए भी चाहिए पानी पैर धोने के लिए पानी चाहिए प्रातः धोने के लिए सबसे जरूरी पानी चाहिए तो मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग पानी कि जरूरत है उस हिसाब से हम लोग पानी की व्यवस्था अरेन्ज करते है और पानी जैसे कि बहुत जरूरी है अगर पानी न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं बाकी अगर कुछ हो ना हो तो सब कुछ चल जाता है और पानी ना हो तो कोई व्यवस्था नहीं चल पाती है क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है इसलिए हम लोग जब बी शादी विवाह कोई बी पंक प्रोग्राम फनसन होता है तो हम लोग प्रॉ प्रॉपर पानी की व्यवस्था करके रखते हैं कि जिसे पानी की दिक्कत न हो ओर कोई दिक्कत हो सब कुछ दिक्कत चले जाएगी चल जाएगी लेकिन पानी की जब दिक्कत होती है तो उ दिक्कत नहीं होता है नहीं समझ बहुत दिक्कत उ नहीं संभल पाती है ना संभल पाती है ने इसलिए पानी की व्यवस्था प्रापर कर लिया जाता है ड्रम में पानी भर कर बाहर से पानी मंगा के प्रॉपर व्यवस्था कर लेते है उसके बाद जो है की अपना काम करते है कोइ दिक्कत नहीं होता है